बिजाब बाख्रिआ दङ कलेजआव बियो बियो बिदिनो जोङो बेयाव गोबां बिजाबफोर दोन्थुमो आरो गुबुन गुबन बिजाबफोरखौ बायनानै जों गावनो गाव दोनफैयो आरो न'आव आंहा बिजाब बाख्रि गैया बेबायदिनो जोङो बिजाब बाख्रिखौ नांगौ मानो होनोब्ला जोङो गोबां फरायसाफोरा बिजाब बुथुमनायाव जोबोर खस्थ' मोनो बिनि थाखाय जोङो कलेज एबा फरायसालिमायाव बिजाब बाख्रि दोननांगौ हायोब्ला बिजाब बाख्रिनि सायाव जोङो गोबां मुलाम्फा मोन्नो हायो सोलोंनाय सोलोंथाइनि सायाव आरो गुबुन बायजोारि सोलोंथाइनि थाखाय गुबुन गुबुन बिजाबफोर जों मोन्नो हायो बे बिजाबफ्राव थायो गिदिर गिदिर लिरगिरिफोरनि सानस्रि आरो जिखिनि बिसोरनि मोनदांथि आरो नोजोर बोनाय बेखौ जोङो मोन्नो हायो बिजाब बाख्रि थानाया जोबोरैनो गोनां मोनसे बिजाब बाख्रि जानो थाखाय बेयाव गोबां बिजाब आरो गोबां बिदिनो गियानफोरनि मोनसे मोनसे थाखो खथानिबो बिजाब बाख्रि थानांगौ आरो बेयाव बिजाब बाख्रिनि जिखिनि बिजाबफोर बेखौ सिरियाल आरो बेखौ फारि फारि जों बेखौ मोनसे नाम्बार लिरनानै जोङो बेखौ होनाय जायो जाहाथे बै बिजाबा सोरबा लाङोब्ला बे बिजाबखौ जोङो रोखा रोखायै बै नम्बरनि बिजाबखौ जोङो लिरनो हायो जायफ्रा बिजाब लाङो बे बिजाबाव जोंनि जोङो बिसिनि जिखिनि सिनायथि बेखौ लाखिनो हायो जाहाथे सम जायोब्ला बै बिजाबफोरनि माबाखौ होफैनो हायो जायखिया सम मथे जोङो बिसोरनाव बिहरनो हायो बेखिनियावनो बिजाब बाख्रिनि जिखिनि आयदिया जों ओरैबायदि खालामनो हायो बिजाब बाख्रि गंसे गायसननानै जोङो हालामनि गासै फरायसा बिथांमोनखौ जों थुलुंगा मोनहोनो हायो जेराव गोजान गोजानाव बिजाबफोरखौ जों मोन्नो थाङा आरो जेराव जोङो गांसे बिजाबनि थाखाय जोङो गोलाव सम नेनांगौ जायो बिनि थाखाय जोङो बे बिजाब बाख्रिआव जोङो लाबोखानानै बैफोर फरायसाफोरनो सम मोनसे थि खानानै होनाय जायो आरो बै समफोरखौ जोङो गोरोबनानै बिथांमोननाव बिहरफिनो आरो बिथांमोनहा बै सम गोदान बिजाबखौ जों लांफिन होनो हायो